हलो हाँ हलो कहिए जी

जी बिल्कुल कर सकते हैं आप मेरी सॉप सेवा वो फूलबाग़ पर है फूलबाग़ ग्वालियर पर तो आपको जो भी बात करनी है जो भी जानकारी लेना है आप ले सकते हैं बिल्कुल जी

हाँ

जी

बिल्कुल मैं बताती हूँ आपको कि देखो मेरे पास सभी प्रकार की सभी प्रकार की वेराइटी के कपड़े मिलेंगे आपको आपको गर्म कपड़े चाहिए यानी महिलाओं के चाहिए या बच्चों के चाहिए या आपके साइज के आप मतलब अच्छा जैसे महिलाओं के आपको चाहिए तो मतलब क्या सॉल चाहिए या स्वेटर चाहिए या बच्चों के लिए मतलब ये जैकेट टाइप की आ रही जेकिट आ गई ना आज कल गर्म बहुत ज़्यादा गर्म होती है ज़्यादा सर्दियों के लिए अगर आपको जैकेट चाहिए मतलब क्या किस प्रकार का कपड़ा चाहते हैं आप कौन सा साइज चाहते हैं किसके लिए चाहिए मतलब ये आप बता सकते हैं रही वेराइटी तो देखो मेरे पास हर प्रकार की बेरटी है अगर आप चाहें तो गर्म कपड़े में जैसे सॉल की वेराइटी तो सॉल में भी हर प्रकार से जैसे कम दाम में ज़्यादा दाम में आपकी मतलब सहूलियत के अनुसार जितना आपकी जेब में उस हिसाब से आपको कपड़ा मिल सकता है आप चाहे तो सॉल ले सकते हैं हाँ

बिल्कुल रेट क्या आप तो एक बार कपड़ा देखिए फिर आप पसंद कीजिए और उसके अलावा हमारे यहाँ के कपड़े की बिल्कुल गारंटी है आप चाहें जैसे धोइए चाहे जैसे पहनिए रुऍं का कोई काम नहीं क्योंकि मेरे यहाँ कंपनी के कपड़े होते हैं सारे और कंपनी के ही बने हुए कपड़े मंगाते हैं हम लोग इस वजह से कि ये आगे हमारे सारे अच्छी तरह से बिकें और कोई शिकायत ना आए कंपनी हमारी ख़ूब चले हमारी भी ख़रीदारी मतलब अच्छी चले हम भी कमाना चाहते हैं हम भी ईमानदारी से इस लिए अच्छी ही वेराइटी के कपड़े रखते हैं आप बताइए

नहीं अच्छा

हाँ नहीं नहीं आप बिल्कुल आपका स्वागत है आप जब भी आऍं बिल्कुल ले कर आऍं बिल्कुल अपने फेमिली को ले कर आऍं परिवार को ले कर आऍं आराम से जिसकी साइज के आपको कपड़े चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप जिस जी बिल्कुल जिस तरीक़े के आपको कपड़े चाहिए जिस वेराइटी के चाहिए कम के सस्ते किफ़ायती जैसे आपको चाहिएंगे हर जगह के मतलब गर्म कपड़े ठंडे कपड़े जैसे आपको चाहिए हर प्रकार की वेराइटी आपको मिल जाएगी ठीक है आप जब चाहे आ सकते हैं आपका स्वागत है भाई मैं भी कश्टमर बनाना चाहती हूँ इस वजह से ठीक है बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है नहीं नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल आइए स्वागत है आपका ठीक